हम जानते हैं कि क्रे क्रे टाइम के कारण बच्चे आजकल क्यों नहीं खेल रहे खेल खेलते हैं कि बच्चे आजकल मोबाइल में बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते हैं कि बच्चे इसे अत्यधिक से बाहर शारीरिक तरफ से खेलना नहीं पसंद करते ब बच्चे को बाहर मोबाइल में खेलना बहुत सारा पसंद अच्छा लगता है क्योंकि जैसे कि बॉलीडोब हुआ किबोर्ड हुआ कैरेम बोर्ड हुआ ये सब ज्यादा खेलना बहुत सारे पसंद करते हैं बच्चे और शारीरिक तरफ से बच्चे नहीं खेलना चाहते कि इसी से कबड्डी हुआ क्रिकेट फुटबॉल चिड़िया ये सब खेलना पसंद क्यों नहीं करते कि मोबाइल में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं कीबोर्ड सब ये सब सारा खेलना पसंद करते हैं इसलिए बच्चे की बच्चे की अत्त स्वस्थ अधिकतर ज्यादा बच्चे के स्वरी तरफ से ज्याद वो करें कि बच्चे खेलना पसंद करे ज्यादा रोमांटिक बनाएँ बच्चे खेलना पसंद करें कि ये सब कबड्डी में ये सब ज्यादा रुचि दिखाएँ ये सब ये सब खेलने में ज्यादा वो दिखाता है कि कबड्डी कबड्डी क्रिकेट ये सब खेलना ज्यादा पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है कि बच्चे बाहर शारीरिक तरफ से खेल रहे हैं ये सब फोन में खेलते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि उसे इसमें बहुत सारे फोन में खेलते खेलते आँख भी खराब हो जाती है बच्चे लोग का जैसे शारीरिक तरफ से खेलेंगे कुछ भी अच्छा होगा अच्छा से खेलेंगे देखेंगे सीखेंगे फ़ोन में इसीलिए फोन में ज्यादा खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इसे ऐसा बनाया जाए कि खेलना बच्चे बाहर बाहर भी खेल सकते हैं कि अच्छे से खेल लें बाहर भी इसीलिए खेल खेलते हैं कि